संसाधन की कमी के लिए हम यह चुनौतियों का सामना करते हैं किसी विद्यालय के भौतीक संसाधनों में संपूर्ण आधारभूत संरचना विद्यालय के वनस्पति पौधें भवन कार्यालय फर्नीचर पुस्तकालय पुस्तकें प्रयोगशालायें शौचालय जलगृह उपकरण शिक्षण सहायक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खेल सामग्री खेल के मैदान उद्यान आदि शामिल होते हैं यह सब चुनौतियाँ रहती हैं दूसरों के साथ जुड़ कर हम इसको बेहतर बना सकते हैं आप अपने स्कूल को बेहतर बनाने पर काम करने के लिए एक मजबूत समूह बना सकते हैं भौतिक सुधार करना शैक्षिक अवसरों को बढ़ाना बेहतरीन अभियान चलाना और आपके स्कूल को एक ऐसी जगह बनाने के सभी तरीके हैं जिस पर हम हर किसी को गर्व हो सकता है हम इसको इतना बेहतर बना सकते हैं